हमर सबके इलाका मे एकटा कम्पनी छै जे नारायण ट्रेवल्स कैह कऽ ओकर नाम छै आओर वएह कम्पनी जे छै से हर जगह जेना कतौ जाय के रहै छै दिल्ली मुम्बई कहीं भी जेना इलाहाबाद बनारस अन्य तीर्थ स्थल पर अगर ककरो जाय के अइ जेना भेल देवघर तऽ ओकर एजेंट छथिन एकटा कन्हैया झा तऽ हुनके थ्रू लोक टिकट कटऽबै यऽ आ सब जाय यऽ घूमऽ के लेल तऽ सुनै छियै जे बहुत नीक छै आओर बहुत नीक व्यवस्थो सब छै ओहिमे देने छथिन सुनऽ मे सेहे अबैया हमरा सबके सब व्यवस्था ओहिके बड्ड सुन्दर छै तऽ सब आदमी जाइ छै देखै छियै हर साल तीर्थ यात्रा पर ओहि कम्पनी सऽ लोक जायया हर जगह सऽ एगो रहै छै ग्रुप बनेने आओर सब गेल आओर तारीफ सुनै छियै जे हँ बहुत नीक व्यवस्था छै ओकर जादा मतलब ओतेक जानकारी नहि अइ लेकिन ओहि कम्पनीके बारे मे सुनै छियै सबके मुँह सऽ जे बढ़िऑं काम करै छैथ ओ एजेंट छथि ओहो हमर सबके जान पहचान के छथि तऽ काम सुनै छियनि जे बढ़िऑं होइ छै